جی ہاں میں دوسرے فنکاروں کے فن پاروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اکثر آرٹ گیلریوں اور نمائشوں کا دورہ کرتا ہوں ان مقامات پر جانا جانا میرے لیے ایک تعلیمی جذباتی اور تخلیقی تجزیہ ہوتا ہے ہر گیلری یا نمائش میں مختلف فنکاروں کے انداز رکھوں کا استعمال تیکنیکی یس اور موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو مجھے اپنی سوچ کو وسعت دینے اور اپنے فن میں جدت لانے میں مدد دیتے ہیں جب میں کسی آرٹ گیلری کا دورہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے وہاں کا ماحول محسوس کرتا ہوں ایک خاموش پرسکون اور خیال انگیز فضا دیواروں پر سچے فن پارے ایک کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں بعض پینٹنگز جذبات سے بر بھر پور ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بھی دیکھنے بھی دیکھتی ہیں دل کو چھو لیتی ہیں کچھ فن پارے سوال اٹھاتے ہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں فن کار کار نے اس خیال کو کیسے محسوس کیا ہوگا اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہ فن صرف رنگوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک زبان ہے جو بغیر لفظوں کے بات کرتی ہے